बारां जनबरी उन्नी सौ चाली दस मार्च चौदां सौ पंजाह् तेरां जून ठारां सौ सट्ठ बीह् जुलाई सतारां सौ उन्नी पं'जी अगस्त ठारां सौ सत्त